जी आप राजकुमार रेस्टोरेंट से बात कर रहें हैं मेरा नाम आजाद गिरी है मैं शक्ति नगर चिरकाडान बस्ती से बात कर रहा हूँ मैंने आपके यहाँ से कुछ समाग्री ऑर्डर की थी भोजन ऑर्डर किए थे जैसे कि चिल्ली पनीर चिल्ली पनीर अंडा रोल चिकन राइस इत्यादि लेकिन मुझे आपके यहाँ से गलत आइटम प्राप्त हुआ मैंने आपके यहाँ से नॉनवेज ऑर्डर किया था तो मुझे वेज ऑर्डर जिससे मैं बहुत नाराज हूँ कृपया करके मेरे को सही आइटम का सही आइटम मेरे एड्रेस पहुँचाए मुझे बहुत भूख लगी है